इन्स्टाग्रेमाचेर आनी यूट्यूबाचेर रील्स आनी शॉर्ट नांवाचो विशय हालीं खूब फामाद आसा रील्स आनी शॉर्ट हें वेग वेगळे तरेन करपाक मेळटा वेग वेगळे गितां घेवन करपाक मेळटा वा कोणें काडिल्ल्याच रीलाचेर आपणें तशीच तशेंच नाट्य करून तें करपाक मेळटा पूण चित्रां काडचे परस तें वेगळें चित्रां हो एक एक वा खिणाचो तुका एक याद कशी जी व्हिडियो फोर्मांत रुपांत आसना एक इमेज रुपांत आसता